पहिली ॻाल्हि त पाणीअ बिना जीवन कोन्हे पाणी ई जीवन आहे ब्रश करण लाइ असांखे पाणी लॻंदो आहे बासण मलण लाइ पाणी लॻंदो आहे कपिड़ा धोइण लाइ पाणी लॻंदो आहे जूता चम्पलूं धोइण लाइ पाणी लॻंदो आहे फर्श उघण लाइ पाणी लॻंदो आहे फ्रिजर में पाणीअ जूं बोतलू भरे रखंदा आहियूं गर्मियुनि में कूलर में पाणी लॻंदो आहे पाणीअ बिना जीवन अधुरो आहे राति जो हथ मुंहुं धोईंदा आहियूं त पाणी लॻंदो आहे फल फ्रूट धोइण लाइ भाॼियूं धोइण लाइ पाणी लॻंदो आहे किचन में रोटी ठाहिण लाइ पाणी लॻंदो आहे चांवर धोयूं भाॼियूं धोयूं त पाणी लॻंदो आहे असांजे घर में बगीचो आहे उन में पाणी ॾींदा आहियूं हिकु ॾींहुं पाणी अगरि न ईंदो आहे त असां ॾाढो परेशानु थी वेंदा आहियूं पोइ असां ॿाहिरा बोरिंग मां पाणी भरणु वेंदा आहियूं ऐं घर जी साफ़ सफ़ाई में जाम पाणी लॻंदो आहे दीवालीअ जी साफ़ सफ़ाई में बि जाम पाणी लॻंदो आहे दरु दरियूं भितियूं कुर्सियूं हीअ सभु सफ़ा करण में जाम पाणी लॻंदो आहे अगरि हिकु ॾींहुं पाणी न ईंदो आहे त ॾाढी परेशानी थी वेंदी आहे त हिकु ॾींहुं असां अॻिमें पाणी जी सॼी व्यवस्था करे रखंदा आहियूं ड्रम टप बाल्टियूं टंकियूं हीअ सभु असां भरे रखंदा आहियूं ऐं असांजी शरीर लाइ पाणी ॾाढो फ़ाइदो वारो आहे डॉक्टर असांखे सोरहं लीटर पाणी पीअण लाइ चवंदा आहिनि पाणी वधीक पीअण सां बीमारियूं घटि थींदियूं आहिनि ऐं स्वास्थ्य सुठो थींदो आहे घर जी साफ़ सफ़ाई लाइ पाणी ज़रूरी आहे पाणीअ जे बिना घर ॾाढो किन लॻंदो आहे जल जल बिना जीवन कोन्हे जल आहे त जीवन आहे जल आहे त कल्ह आहे